توہمات یا توہمات پرستی ایسی باتیں یا عقیدے ہوتے ہیں جن کی سچائی کا کوئی سائنسی یا عقلی ثبوت نہیں ہوتا لیکن لوگ نسل در نسل ان پر یقین رکھتے آئے ہیں میرے علاقے میں یا آس پاس کچھ مشہور توہمات یہ ہیں کالی بلی کا راستہ کاٹنا منحوس سمجھا جاتا ہے اگر راستے میں کالی بلی آ جائے تو لوگ اسے بدشگنی سمجھتے ہیں اور چند لمحے رک کر آگے بڑھتے ہیں پھوٹا ہوا آئینہ بدقسمتی کی علامت کہا جاتا ہے کہ آئینہ ٹوٹ جائے تو سات سال کی بدقسمتی آتی ہے چھینک آنا سفر کے لیے برا شگون اگر کوئی کہیں جانے لگے اور کوئی چھینک دے تو لوگ کچھ دیر رکنے کو کہتے ہیں پیر کے ناخن رات کو کاٹنا بزرگوں کا ماننا ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا منحوس منحوس ہوتا ہے جمیرات کو بال یا ناخن نہ کاٹنا بعض لوگ مذہبی وجہ سے یا روایتی طور پر اس دن بال یا ناخن کاٹنے سے گریز کرتے ہیں صبح کے وقت الّو یا کوا بولے تو بدشگنی بعض دیہی علاقوں میں ایسا مانا جاتا ہے کہ پرندوں کی کچھ آوازیں آنے والی مصیبت کا اشارہ ہوتی ہیں